जोंनि समाजाव मोसाग्राफोरनि समाजाव मोसाग्रानि साबसिन खालामनायनि ओह गुबै थांखियानो जादों मा जोंनियाव मोसाग्रा ट्रेइनिं फ्रग्राम गैयाब्लाबो जोंनि मोसाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाव गावनि सोलोंनायजों लोगोसेनो दावगाफुनो हादों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि मोसानायखौ गावनो सोलोंनानै गावबो रोंगौथि जानांगोन होमब्लासो मानसिया जिउआव जौगानो हायो आरो गावनि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंनो मानसिया मानसिनि साफर्ट मोनोब्लानो मानसिया जिउआव दावफुनो हायो आरो बेफोरखो जोङो ट्रेइनिं फ्रग्रामनि एसेबां गोनांथिबो गैया मानो होनना बुंबा ट्रेइनिं फ्रग्राम लायोब्ला जिउआव मानसिआ ओह साखसेसफुल जानो हायो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय ट्रेइनिं फ्रग्रामनि बुहुत गोनांथि नाथाय दाहा दानि जुगाव ट्रेइनिं प्रग्रामखौ एसे एसे लागासिनो दङ बेफोरनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि सुबुं माहारिया गावनि जिउआव दिन्थिफुंनो हानाय जादों आरो लोगोसे ट्रेइनिं फ्रग्राम गैयाब्लाबो मबाइल इउथुब बेफोरनिफ्राय नायनानैनो मोसाग्राफ्रा गावनि रोंगौथिखौ सोलोंना लाना साबसिन खालामना लानो हायो आरो बेफोरबायदिनो गावनि लाइफखौबो सुबुं माहारिया बा ओह समाइना महर मुस्रिखौ दिन्थिफुंनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय जादों मानो होमब्रा बेफोरबायदि जुदि स्टेज फारफमेन्सफोराव हाबाफारिफोर हाबाफोरखौ हाबाफारिफोरखौ लानानै गावनि जिउनि ओह लाइफखौ साखसेसफुल खालामनो थाखै माबा मोनसे जुदि आवगायलाङोब्ला गाव जाफुंसार जाहोनो हायो गावनि दिन्थिफुंनायखौ बेयो गावनो दिन्थिनो हानांगोन होमब्लासो जिउआव साखसेसफुल जानो हागोन मानथोन मानो होनना बुङोब्ला मोसाग्राफ्रा गावनि रोंगोथिखौ गाव गावनो ओह गाव माबा मोनसे थांखि लानानै जिउआव माबा मोनसे जागोन होननानै गाव साननायखौ बियो ओह खालामना लानो सानो आरो ट्रेइनिं फ्रग्रामफोराव बिफोरबायदिखौ जुदि होयोब्ला साबसिन जाद्रायो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि आगोलाव गैयामोन नाथाय दासो एसे एनै जालांनो हमदों ट्रेइनिं फ्रग्रामनि गेजेरजोंनो सुबुं माहारिया गावनि साननाय हनायखौ मोजां खालामहोनो हायो आरो बे ट्रेइनिं फ्रग्रामखौ जुदि लायोब्ला गावनि हाबाफारिनि गेजेरजों सुबुंआ मोजां सुबुं जानायनि मोनसे राहा लामा लानो हायो आरो साबसिदिखोरै साबसिन दिन्थिफुंनो हानाय जागोन जुदि ट्रेइनिं फ्रग्राम लायोब्ला जायनि जाहोनाव जों बिफोरबायदिखौ दिन्थिफुंनो हायो जोंनि सुबुंनि जिउआव मोनसे बेफोरबायदि रोंगौथिखौ जुदि लाना फैयोब्ला मोसाग्राफोरनि थाखै जोबोद मोजां जागोन आरो बे ट्रेइनिंनि गेजेरजोंनो मानसिया गावनि साननाय हनायखौबो जाफुंहोनो हागोन जोङो जिउआव मोसाग्राफोरा गावनि ट्रेइनिं फ्रग्रामखौ लानो नांगौ होननानै आङो सानो मानो होनब्ला बेफोरबायदि हाबाफारिनि थाखाय बिराथ मोजां मोनसे सुबिदा हाबाफारिफोराव माबा मोजां लामा दिन्थिफुंनोबो जोङो राहा लामा लानो हायो बे ट्रेइनिं फ्रग्रामाव ओह जोङो गावखो बेयाव जुदि ओम एडमिसन लानानै बा इयाव जुदि मोजां लामा दावगालांनो हायोब्ला साखसेसफुल जानो हायो